हांवें तुमकां चुकून म्हजो आदलो नामो दिलो तो म्हणल्यार घर क्रमांक पांचशें एक नागा मसजीद फोंडे गोंय म्हजो सद्या रावता तो नामो घेयात घर क्रमाक सातशें एक सडेती चोडणां तिसवाडी गोंय